ہندوستانی تعلیمی نظام آج كے دور میں بہت ہی اچھا اور بہت فائدہ مند ہے جیسا كہ ہم لوگ ابھی بھی تعلیم حاصل كرتے ہیں اور اس پر خوب محنت كرتے ہیں اور تعلیم كے میدان میں آگے بڑھنے كی پوری كوشش كرتے ہیں لیكن ان سب كے باوجود ہمارے معاشرے تعلیم نظام كو لے كر بہت سارے مسائل اور چیلنزر ہیں جن كا سامنا ہو سامنا ہم لوگ كو كرنا پڑتا ہے مثال كے طور پر وہ بچے جو غریب اور نادار ہوتے ہیں ان كے لیے صحیح تعلیم كا انتظام نہیں ہو پاتا اور یہاں كے جو سركاری اسكول وغیرہ ہیں ان كی حالت انتہائی خراب اور خستہ خستہ ہے وہاں پر پڑھائی تو نام كی بھی نہیں ہے بلكہ وہاں پر كچھ بھی نہیں سكھایا جاتا اور بچوں كو صرف وقت گذاری كے لیے یا پھر صرف نام لكھوانے كے لیے بلایا جاتا ہے ایسا میں نے بہت سارے سركاری اسكولوں میں دیكھا ہے جس كے لیے حكومت كو پوری طرح توجہ دینے كی ضرورت تاکہ ضرورت ہے تاكہ غریب اور نادار بچے بھی تعلیم كے میدان میں آگے بڑھ سكیں اور اپںا اپنے اور اپنے معاشرہ كا نام روشن كر سكیں